ब्याह आओर जे होइए तऽ ओहिमे पैघ लोक आबैए बूढ़ पुरान आबैए ताहिमे धोती दैत छियै पिन्है लेल धोती पिन्हैए ब्याह शादीमे महिला महिलामे यए साड़ी पिन्हैए नया नया साड़ी पिन्हैए कपड़ा पिन्हैए ब्याह शादीमे ब्याह शादी होइए बेटीके ब्याह होइए ताहिमे साड़ी दैत छी साया दै छी ब्लाउज दैत छी नकमुन्नी दैत छी सिकड़ी दै छी पायल दै छी जे जेवर जे जुड़ैत छै से दैत छी क्रीम पाउडर दैत छी सभकुछ दैत छी ब्याहमे बक्सा दैत छै अटैची दैत छै ओ लए कऽ जाइत छियै तऽ ब्याह होइत छै ब्याहमे दैत छियै बूढ़ पुरान आबैत छै ओहिमे धोती दैत छियै जे ओहोसँ बूढ़ रहैत छै ओकरा लुङ्गी दैत छियै जे जवान रहैत छै ओकरा पैण्ट शर्ट दैत छियै सभकुछ दैत छियै अपन पिन्ह कऽ सभ ब्याह शादीमेँ देखैए रहैए अपन देखसुनि करैत रहैए आ सभकिछुके